مجھے لگتا ہے کہ ڈرائنگ کا سب سے مشکل پہلو ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اجزاء کو بتانا اِس پر عام طور پر شروعات میں مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیوں کہ مجھے ڈرائنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب میں نے اِس کی جب میں نے اِس کو اپنی کاپی پر کھینچنا اسٹارٹ کیا ڈرائنگ کی شروعات کی تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ چیزیں زیادہ مشکل نہیں ہیں بلکہ کچھ آسان ہیں بس اِس پر محنت کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے اگر انسان اِس پر محنت کر لیتا ہے تو اِس کی ڈرائنگ کا یہ جو مشکل پہلو ہوتا ہے اُسے آسان لگنے لگتا ہے اور اِس میں مشق کی بھی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کیوں کہ ڈرائنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا مسلسل مشق کرتے رہنا اور اِس پر سیکھتے رہنا ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اِس لیے ہمیں چاہیے کہ اِس پر مسلسل مشق کرتے رہیں اور اِسے سیکھتے رہے زیادہ سے زیادہ ڈرائنگ کرنے کی کوشش کرے